नमस्कार नमस्कार कितना किलो चाहिए दस के जी कितने आदमी हैं और सब बढिया बढिया मिठाई है जो बोलो वो सब मिठाइयाँ लगी है जो भी आपका चॉइस है हाँ एक ओ कच्ची बर्फ़ी भी है सब कुछ है हाँ कितना वो सात सौ रुपए किलो है वो साढ़े आठ सौ वो भी है कलाकंद है एक वो भी है हमारे एक बढ़िया मिठाई है क्वालिटी भी अच्छी है गुलाब जामुन का तेल सौ रुपए किलो है लोगे तो फिर दो चार रुपया कम कर देंगे देखो जो है कि तीस तीस में होता है समझ लो हाँ हाँ एक मिनट पाँच के जी गुलाब जामुन दस के जी लड्डू कौन मोतीचूर का कि बूंदी दस के जी और बस और कौनसी मिठाई है हैलो और कोई हमारी आई उसको मिठाइयाँ ले लो उसको धन्यवाद धन्यवाद